बाबाधाम गए बाबाधाम गए तो काँवर लिए कामर लिए तो कुछ जैसे सुल्तानगंज सुल्तानगंज पहुँचे तो पहले सुल्तानगंज में स्नान किए स्नान करके जल उठाए जल उठाए कुछ दूर पैदल चले कुछ दूर पैदल चले तो वह वह एक टेंट में रहे टेंट में वहाँ रहे खाना पीना खाए कुछ आराम किए फिर काँवर उठाए काँवर उठाए फिर कुछ दूर पहुँचे तो फिर आराम किए टेंट में टेंट में फिर आराम करके थोड़ा दो घंटा आराम किए दो घंटा आराम करने के बाद फिर काँवर उठाए काँवर उठा करके फिर जो है टेंट वह टेंट में रुके टेंट में रुके तो फिर खाना खाए खाना खाए फिर थोड़ा आराम किए इसके बाद फिर काँवर उठाए तो जि जिलेबिया मोड़ पहुँचे जिलेबिया मोड़ पहुँचे तो जिलेबिया मोड़ पर जो ज है न मुड़ते मुड़ते मुड़ते जैसे जिलेबी की तरह मोड़ है उसी तरह वह जिलेबिया मोड़ है जैसे जिलेबी मुड़ा हुआ रहता है उसी तरह जिलेबिया मोड़ जो है मुड़ा हुआ है जिलेबिया मोड़ च चलते चलते फिर जो है बाबाधाम पहुँचे बाबाधाम पहुँचे जल ढारे जल ढार कर वह फिर जो है बासुकीनाथ पहुँचे बासुकीनाथ पहुँचे वहाँ पर भी जल ढारे जल ढार कर फिर जो है पंडा टेंट में रुके टेंट में रुक करके थोड़ा आराम किए खाना पीना खाए फिर जो है आगे निकले आगे निकले बौ बासुकीनाथ बासुकीनाथ में भी फिर वहाँ पर जल उल ढारे जल ढार कर फिर जो है कुछ देर आराम किए आराम करके फिर जो है गाड़ी पर बैठे गाड़ी पर बैठ करके आए सिंहेश्वर सिंहेश्वर आ पहले भागलपुर आए भागलपुर में आए कुप्पा घाट वह घूमें कुप्पा घाट में घूमें करा स्नान किए फिर बाबा सबका दर्शन किए जैसे हरिनंदन बबा का दर्शन किए हरिनंदन बाबा का दर्शन किए फिर वह जो है घूमें फिर कुप्पा घाट में घूम फिर कर फिर जो है वहाँ पर आराम किए खाना खाए वह आराम करके पहले वह आराम किए इसके बाद खाना खाए खाना खाकर बाद फिर जो है वहाँ से चले वहाँ से फिर निकले तो आए यहाँ सिंहेश्वर स्थान सिंहेश्वर स्थान वहाँ पर आए सिंहेश्वर स्थान पर फिर स्नान फिर जो वहाँ आए थोड़ा आराम किए आराम करके तब फिर जल चढ़ाए भोला बाबा भोला बाबा को जल चढ़ा करके फिर जो है इधर उधर घूमें थोड़ा दूकान सब देखे दुकान सब में कुछ कुछ सामान खरीदे समान खरीद कर फिर थोड़ा आराम किए आराम करके फिर जो है गाँव आए गाँव आ करके फिर जो है यहाँ आराम किए आराम करके जो है स्नान उसनान करके आराम किए